हॅलो मारी उलयता

म्हाका नुस्त्या जाय आशिल्लें कितें फ्रेश आसा नुस्त्यांत बांगडे आसा आं आं म्हाका पोस्तांनीं कितें आसा कुल्ल्यो बी आसा मोठ्यो कुल्ल्यो प्रायस कितें

आं हां हां म्हाका बारीक एक दवर काडून शंबर रुपयांच्यो हय दवर दवर आनी

आनी चोणोक कितल्याचें कितले आवयस बरें म्हारग मगे

आनी सवाय भितर कितें आसा सुंगटां एक वांटो घाल मोठीं मोठीं आवोय मातशे कमी कर गे कमी कर गे कमी कर कितले जाता कितले जाता सारके धर आ सारके धर आनी कांय नाका बांगडे आं बांगडे बी कांय नाका नॅक्स्ट टायम घेता बांगडे हय

ओके नाका नाका बरें बरें बरें सांजचो येता बरें बरें